म्हाका याद आसा

सातवी कक्षेंत आसलो

फुडल्या शिक्षणा खातीर म्हाका सिटींत म्हज्या काका कडेन

हांव पयलीं एक गांव गांवांत रावतालो आनी गांवांतल्यान म्हाका शहरान व्हेलो गांवांचें जें मुळावें शिक्षण आसलें तें मराठी मिड्यमांत आसलें आनी शहरान जेन्ना हांव पावलो तेन्ना सगळें शिक्षण इंग्लिशींत मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिशेंत आसलें त्या वेळार खूब त्रास जालो टिचरी जें शिकयताले तें समजतालें पूण तांकां उत्तर दिवपाक कळनासलें कारण तें सगळें इंग्लिशेंत आसतालें ताका लागून भुरगीं चाळयतालीं आरे खंयच्या गांवांतल्यान तूं आयला तुका इंग्लीश अज्जिबात कळना आनी हाका लागून मित्र करप फ्रँडशीप करप नवे इश्ट जोडप हेंवूय तितलेंच कठीण जालें जे हुशार भुरगे आसले जांकां इंग्लीश बरी कळटाली ते आमच्या म्हणल्यार म्हज्या लागीं सुद्दां येनासले कारण तांकां दिसतालें की हांव म्हाका कांयच कळना इंग्लीश कळना पूण हळू हळू करून हांवूय इंग्लीश शिकलो उलोवपाक शिकलो टायम लागलो मातसो वर्स भर गेलें पूण हळू हळू करून हांव शिकलो

त्याच भुरग्यां कडेन आज म्हजी सामकी घनिश्ट अशी इश्टागत आसा थोडे टिचर्स जे त्या वेळार शिकयताले ते इंग्लिशीन शिकयताले आनी हांव गांवांत शिकिल्ल्या कारणान परत तांकां उत्तर दिवप कठीण जातालें पण हळू हळू त्याच टिचरींच्या मदतीन हांव तें सगळें शिकलो

आयज खंय तरी हांव बऱ्याक पावलो